ارے ارے چچا یہ بتائیے یہ ہم لوگ کس راستے سے جا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا اچھا جی ہم اس لیے پوچھ رہے اس راستے سے پہلے تو ہم لوگ گئے نہیں ہیں اچھا یہ نیا راستہ بنا ہے سڑک خراب ہونے کے کارن چلیے اسی سے چلیے اور کتنا سمئے لگ جائے گا لگ بھگ لگ بھگ اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے